हैलो अंजी हां चलो ठीक ऐ कोई निं करी ओड़गे किन्नी तरीक ब्याह् कोई निं अस औगे ते जगह् दिक्खनी पौनी किन्नी ते उस स्हाबै दा रेट सनाना पौना चलो अस औन्ने आं कोई निं ते सनाओ थोह्ड़ा निहां ते सनाई ओड़ने आं दिक्खियै थोह्ड़ी नेहीं जगह् होर केह् केह् करना तुसें चलो ठीक ऐ भी तां केह् आखेआ किन्नी तरीक ऐ ऐं किन्नी तरीक ऐ चलो ठीक ऐ भी तां औन्ने आं परसों धोड़ी परसों आई जाना सबेरै सबेल्ला होर केह् केह् रक्खना ठीक ऐ